आस पास में तो बहुत सारा अस्पताल है जिसके बारे में बता नहीं सकते हैं और वो ऐसा ऐसा अस्पताल है कि जहां जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है पेसेंट इमरजेंसी में होने के बावज़ूद भी सोच नहीं पाते हैं कि वहाँ पे हम ले जाएँ इसलिए कि खर्च उसमें उतना लगता है उतना लगता है कि एक आम आदमी के लिए वो संभव नहीं है उस इतना पैसा खर्च करके उस अस्पताल में जाना इसलिए कि जाने वाले लोग तो अस्पताल में भी चले ही जाते हैं लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली को क्या बीतता है सो जिनपे बीतता है वही बता सकते हैं दूसरे लोग उसके बारे में नहीं बता सकते हैं बहुत सारा मामला है जो बहुत कठिनाई से गुज़रना पड़ता है एक इलाज करवाने के लिए अभी ही देख लीजिए किसी भी डाक्टर के यहाँ से जाइए आप इलाज करवाने के लिए तो पाँच सौ रुपये रुपैया से कम उसका फी नहीं है यहाँ पे हर पाँच सौ रुपैया में पहिले क्या होता था कि तीस दिन तक वो देखते थे एक चिट्ठा पे अभी क्या कर दिए हैं कि चौदह दिन मात्र चौदह दिन पाँच सौ रुपैया लगाओ और चौदह दिन में आप एक बारी जा के दिखा के आयें तो आपको अगर पंद्रह दिन का दवा लिख दिए हैं कि आपको पंद्रह दिन के बाद आना है तो आप जब भी जाएंगे तो फिर पाँच सौ रुपैया आपको लगेगा पर्ची कटाने में तो उसके बाद आप जा के इलाज करवा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो गया जैसे अब डिलेवरी के समय ही देख लीजिए अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में ये स्थिति हो गया है कि बच्चा हो नेचुरल भी अगर होने वाला रहता है डिलीवरी तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं कि डाक्टर साहब कि ऑपरेशन कर के ही होगा क्यों वो अपना सिर्फ पैसा बनाने के लिए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इसलिए कि ऑपरेशन जब करवाएंगे तो मोटा एक रकम हो जाएगा वो जो देना पड़ेगा हमको इसलिए अधिकतर प्राइवेट अस्पताल में जाने का मतलब यही हो जाता है कि ऑपरेशन कर के ही डिलीवरी होगा ऐसे नहीं हो सकता है आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल को उठा के देख लीजिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है मानते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज अच्छा होता है लेकिन इतना पैसा और इतना खर्च लग जाता है कि एक आम आदमी के लिए सबके बस की बात नहीं है कि वहाँ पे जाके उसका इलाज करवाना बहुत कुछ सोच समझ के हम कदम रखते हैं उस प्राइवेट अस्पताल में नहीं तो सरकारी में ही दिखा के काम चला लेते हैं जो होगा ऊपरवाले के हाथ पे छोड़ के और वहीं जा के दिखाते हैं ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल में भी सुविधा कम है वहाँ पे भी सुविधा आजकल बहुत ही अच्छा है

पैसा खेत चैत बहुत चीज़ गिरवी रख के भी उस समय इलाज करवा लेते हैं कि कैसे करके जान बच जाए लेकिन बहुत कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है एक प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए किन्हीं को भी